नमस्ते जी नमस्ते केह् हाल ऐ सुनाओ हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी अच्छा अच्छा हांजी हांजी मबारखां हांजी दस्सो तुसें केह्ड़ी केह्ड़ी डिश बनानी ऐ तुस असें गी सुनाओ केह्ड़ी केह्ड़ी डिश बनानी ऐ उस तों बाद अस दस्सनेआं तुसें गी केह् केह् बनाना ऐ कि'यां बनाना ऐ अच्छा जी दम आलू बनाने तुसें

अच्छा अच्छा जम्मू दे बनाने इ'यां करना पैह्लैं लैना तुसें देहीं हांजी देहीं लैना तुसें देहीं लैना मतलव कि थ्होड़े जि'यां द'ऊं किलो कोई आलू न अद्दा किलो पाना तुसें देहीं ठीक ऐ उस तों बाद देहीं पाना देहीं शैल करियै फैंटी लैना केह् मतलब बिल्कुल होइया मतलब उस तो बाद तुसें केह् करना केह् जां ओह्दे च तुस मिक्सी च बी मिक्सी च बी करी सकदे ओ तुआढ़े घर अगर तुआढ़े घर मिक्सी ऐ तुसें रैस्ट्रां खोह्लै दा ऐ मिक्सी होनी ऐ मिक्सी च बी करी सकदे ओ तुस हांजी उस तों बाद तुसें केह् करना ऐ उस तों बाद तुसें लैनी थोह्ड़ी बेसन इक कोई पंजाह् ग्राम बेसन पानी तुसें ते ओह कड़ाई च पानी तुसें दो इक दो लौंग होइया हरी लाची होई ते उस तों बाद दालचीनी होई ओह् दे न तुसें थोह्ड़ा पुनियै थोह्ड़ा ब्राउन कलर करियै फिर तुसें पाना ओह देहीं बाकी ओह्दे बिच तुस थोह्ड़े माड़े मुट्टे मसाले पाई सकदे ओ मर्च पाई ओड़ओ कश्मीरी मर्च पाई ओड़यो कलर आस्तै कलर आस्तै कश्मीरी मर्च आई उस तों बाद होइया थोह्ड़ा केह् माड़ी कोई दस्स ग्राम हल्दी पाई ओड़ी उस तों बाद लस्सन पाई सकदे भुन्नियै ओह् बी बस उस तूं बाद आलू मतलब तुस आलुएं गी सुराख करियै फ्राई करियै बिच पाई सकदे ओ मतलब ऐड करी सकदे ओ तुस हांजी उस तूं बाद राजमां बनदे राजमें च तुस देसी घ्यो पाओ तड़का लाओ थूम प्याज आह्ला तड़का लाओ देसा घ्यो पाओ बिच नमक मर्च पाओ तुस ते होर जीरे दा तड़का लाओ शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया